नमस्कार बताइये

जी जी हाँ सर मिल जाएगी गोविंदपुर में भी चाहिए तो मैं में फाफा मउ में या में हाँ तो मिल जाएंगे तेलिएगंज तो जाने हाईवे के किनारे चाहिए कि आपको सिंगल रोड में चाहिए हाँ बताएंगे जी जो हाईवे के किनारे है वो चार लाख रुपये बिकता है और जो सिंगल रोड पर है वो दो लाख का है कित् कितना चाहिए आपको मिल जाएगी मिल जाएगी कम हो जाएगा दोनों में थोड़ा बहुत कम हो जाएगा गोविंदपुर में है वहाँ पर लेकिन सिंगल रोड पर है उसका रेट दो लाख है हाँ वहाँ पर हो जाएगा चालीस लाख का एक बीघा कम हो जाएगा वो आपको करवाना पड़ेगा वो आपको पैसा आपका छोड़ा जाएगा ना इसमें कम कर दिया जाएगा किलयर आपका वो डाक्यूमेंट कम्प्लीट कराने के लिए पचास हजार फीस छोड़ दी जाएगी जब आपके पास टाइम हो आपको जब टाइम हो आ कर मिल जाइये हमको गोविंदपुर में हाँ हाँ गोविंदपुर में ही हमारी आफिस है